ہلو جی آپ تھرٹی ایٹ بیرکس ریسٹورنٹ کے آنر بول رہے ہیں جی تو میرے فرینڈ نے آپ کے ریسٹورنٹ کے بارے میں بتایا تھا آپ کا ریسٹورنٹ میں مطلب پارٹیاں ہو جاتی ہیں ہاں ایک ہفتے میں میرا برڈے آ رہا ہے تو مجھے مطلب پارٹی کرنے کے لیے ریسٹورینٹ چاہیے تو وہ ریسٹورنٹ اچھا ہے اوکے میں بکنگ کر لوں گی تو مجھے آپ یہ بتائیں مینو میں کیا کیا ہوگا آپ مینو بتائیں اور نان ویج بتائیں آپ مجھے جی میں بتاتی ہوں مجھے افغانی چکن چاہیے چکن تندوری چاہیے چکن مصالحہ چاہیے اور مطلب آپ کے پاس اور ایکسٹرا ورائٹی ہیں کچھ جی جی مجھے ٹوٹلی نان ویج ہی چاہیے تھا نان ویج ہی رکھیے گا ٹھیک ہے

ہاں تو آپ میری بکنگ کر دیجیے آپ یہ کام کریں

اوکے کتنا پے پے کرنا پڑے گا کتنا پے کرنا پڑے گا اوکے تو آپ مجھے یہ بتا دیجیے بتا دیجیے کہ مطلب جتنے بھی کھانے کا وہ رہے گا وہ کتنا بیٹھے گا بجٹ منیمم دس پندرہ لوگ آئیں گے مجھے آپ دے دیجیے گا دس پندرہ دے دیجیے گا جی جی کو جی کوئی پریشانی نہیں ہے آپ کر دیجیے بک بکنگ کر دیجیے میری اوکے میں کر دوں گی تو پھر باقی کا میں جب وہاں پر آؤں گی تب کر دوں گی ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے بائے